पाँच दिन पहले मैं ने इलेक्ट्रॉनिक्स किताब को प्राप्त किया जिसको पढ़ने के पश्चात मुझे यह ज्ञात हुआ कि बजार में मिलने वाली किताबों से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स किताब में ज़्यादा अतिरिक्त जानकारियाँ हैं और इनको बहुत अच्छे और असान तरीकों से समझाया गया है साथ ही इसमें उपयोग किये गये चित्रों के माध्यम से भी सभी को हर विषय की जानकारी अच्छे से समझ में आ जाती है